اردو زبان اپنی خوبصورت ادبی اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے یہاں چند طریقے ہیں جن کے ذریعے لوگوں لوگ کو اردو زبان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ثقافتی روایات کو مناتے اور عزت دیتے ہیں مشاعرے اردو شاعری کی محفلیں ہیں جہاں شا شعرا اپنی غزلیں نظمیں اور اشعار سناتے ہیں یہ محفلیں آج بھی بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں اور لوگوں کو اپنی ثقافت سے جڑے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اردو ادب پر مبنی مختلف قسم کی محافل اور سیمنارز منعقد کیے جاتے ہیں جہاں افسانے ناول اور تنقیدی مضامین پر بات چیت کی بات چیت ہوتی ہے اردو ٹھے تھیٹر اور ڈرامے ثقافتی اور مشاعرتی موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں یہ ڈرامے اکثر مختلف تہواروں اور اہم مواقع پر پیش کیے جاتے ہیں اردو زبان میں بننے والی فلم خاص طور پر ماضی کی کلاسک فلمیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں اور ان کے ذریعے ثقافت کا اظہار ہوتا ہے اردو زبان کے ذریعے لوگ نہ صرف اپنی ثقافتی روایات کو زندہ رکھتے ہیں بلکہ انہیں اگلی نسل تک منتقل کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں یہ زبان اپنے حسن نرمی اور گہرائی کی وجہ سے ہمیشہ دلوں میں بستی رہے گی